हलो ॿियो ॿुधायो हा मां भाॼी विकिणींदी आहियां त ॿुधायो तव्हांखे छा छा खपेव मुंहिंजी चौक में चौक में सब्जी मंडी हा थी वेंदो तव्हां किथे रहंदा आहियो अच्छा अच्छा हा ठीकु आहे पहुंची वेंदो हा डिलीवरी कंदा आहियूं घर में हा तव्हांखे पंज सैं में कम से कम करिणो पवंदो हूं हूं हा ईअं आहे सौ रुपए किलो मटर अथव हन पंजाह रुपए किलो गाजर अथव और सौ रुपए किलो गो सौ रुपए गोभी अथव अढाई सौ रुपिया त हे ई थी विया तव्हांजा ॿियो छा चयव तव्हां टमाटा टमा हा सौ रुपए जा टमाटा थियव साढी टे सौ रुपिया थी विया अच्छा हा पंजाह रुपिया हा पंजाह रुपिया पवंदव मथां त तव्हांजां अॻिते सां साढी सा हा साढी पंज रुपिया तव्हांजा थी वेंदा ठीकु असांजी भाॼी रोज ईंदी आहे रोज विकामजी वेंदी आहे असांखे सॼो हो करिणो पवंदो आहे ॿियो ॿुधायो हा हा तव्हां हुन महिल तव्हां भाॼियूं ॾिसी करे पोइ वठिजो छो की एॾी एॾी परे असां वरी न न मां ईंदमि तव्हांजे घर में ॾेयण त तव्हां उन महिल ॾिसी वठिजो न हुन महिल तव्हां ॾिसी करे पोइ शइ वठिजो न मूंखां ह न ॿियो छा खपेव बसर वसर टमा आलू बसर आहे टमाटा आहिनि ओ आलू आहिनि और छा नालो आहे इनजो बं बंदगोभी आहे हा हा मिली वेंदी तव्हां ऑर्डर कयो त तव्हांजे घर ताईं पहुंची वेंदियूं हर शइ पहुंची वेंदियूं असां असां पहुंचाईंदा आहियूं असां मुंहिंजो पुटु ॾेई वेंदो आहे हर घर ताईं पहुचाए ईंदो आहे मुंहिंजो पुटु छो जे हा मुंहिंजो पुटु हा हा मिली वेंदियूं तव्हां बसि न ऑर्डर कयो हा हा रोटी बि असां करदा आहियूं असां वेंदा आहियूं असां चारि माण्हू वेंदा आहियूं असांजा पंज हज़ार वठंदा आहियूं और ॿुधायो असां पूरो सगाई थिए शादी थी मुञण थियो और मतिबो थियो असां सभु अरेंजमेंट करे वठंदा आहियूं सभु करदा आहियूं कम असां हा बसि असां पंज सौ माण्हूनि जी रोटी ठाहे वठंदा आहियूं लेकिन घर में जीअं न न न पंज हज़ार माण्हूनि जी रोटी ठाहे वठंदा आहियूं अहिड़ी ॻाल्हि कोन्हे लेकिन पंज हज़ार माण्हूनि जो भई माण्हू चङा खपनि न असांखे हुन में हुन में ऐं करीब टे सौ चारि सौ माण्हूनि जी चारि सौ माण्हूनि जी ठाहे वठंदा आहियूं हा हा हूं ॿियो ॿुधायो त तव्हांजे घर में कुझु आहे छा तव्हांजे घर में कुझु असां सुबुह जो अठे वॻे ईंदा आहियूं राति जो ॾहे वॻे वेंदा आहियूं हा हा सॼो ॾींहुं असां कमु करदा आहियूं हूं त त ईअं ईअं कयो न तव्हां या पूरी प्ले प्लेट जे हिसाब सां कम करायो न जीअं हिक प्लेट असांजा ॿ सौ रुपए जी बि आहे पंज सैं रुपए जी बि आहे प्लेट जो हिसाब रखो त वधीक तव्हांजो सही रहंदव त जेतिरी प्लेटूं यूज थींदियूं ओतिरा तव्हांजां पैसा पवंदा आहे आहे की न आहे कैटरिंग वारो कम करायो तव्हां कैटरिंग वारो कम सही रहंदव तव्हांजे लाइ अगरि तव्हांजो वॾो फ़क्शन आहे त तव्हां ईअं कम करायो ठीकु आहे हा हो तव्हांजे घर में छा आहे शादी आहे छा आहे असां हुन हिसाब सां असां ॿुधाइ रखदासीं अच्छा हा त हो तव्हां मूंखे जॾहिं जंहिं ॾींह चवंदव असां असांखे पहिरीं ॿुधाए रखो छो की असां बुक थी वेंदा आहियूं कम में थी न हा ॿियो हीअंर तव्हांखे भाॼी जो जो तव्हां ॿुधाई अथव हो तव्हांखे हुते घर पहुंची वेंदी भाॼियूं हन हा न न फ़ल फ़्रूट न विकिणींदा आहियूं भाॼी विकिणींदा आहियूं जीअं थूम थी बसर थियो आलू थियो गोभी थी हा हीअ सभु विकिणींदा आहियूं भाॼियूं पूरी फ़ुल हा पनीर हा हा प हा हा हा सभु विकिणींदा आहियूं असां पनीर बि विकिणींदा आहियूं पनीर छह सैं रुपए किलो जीअं ॿुधाईंदव तीअं तव्हांखे मिली वेंदी शइ हा हा पर हीअंर जो तव्हां भाॼियूं लिखायूं अथव त हो तव्हां पहुंचाइणी आहे न त पहुंचाइणी आहे न तव्हांखे त तव्हां ॿुधाइ रखो तव्हां किथे रहंदा आहियो तव्हां अतो पतो ॿुधायो मूंखे त मां हा नखास में कहिड़े हंधि रहंदा आहियो नखास में कहिड़े हंधि रहंदा आहियो हा हा अच्छा अच्छा त हुते रहंदा आहियो अच्छा हा हा ठीकु आहे हुते पहुंची करे तव्हांखे मुंहिंजो पुटु फ़ोन करदव त तव्हां अची वञो न त ॿुधाइजो किथे आहे त मुंहिंजो पुटु अची वेंदो तव्हांखे ॾई वेंदव और तव्हांखे डेली मोकिलदासीं तव्हां भाॼी खोले करे ठीकु सां ॾिसी वठिजो ठीकु आहे छो की पोइ हुते असां वरी वापिसि वरी एॾी परे त अची न सघंदासीं न भई उन ई महिल ॾिसी वठिजो तव्हांखे छा खपे छा न खपे ठीकु आहे असांजी भाॼी हिक हिक भाॼी तव्हांखे बढ़िया लॻंदव फ़्रेश लॻंदव तव्हां खुदि ई फ़ोन करे असां खां घुराईंदव भाॼियूं

हा हा हल ओके